हमारे चोट लगी थी घुटने में घुटने के बाद जो हुआ दर्द हुआ दर्द होने के बाद वैद्य के पास गए वैद्य ने दवा दिया दवा खाया दवा से भी नहीं दर्द कम हुआ मलहम भी दिया मलने के लिए तेल वुल गारहा ये सब मला नहीं ठीक हुआ उसके बाद गए धथुर के पत्ते से सेका धथुर के पत्ते से भी कमी नहीं हुआ उसके बाद ये सेजन के पत्ते से सेका उसको कुछ कम हुआ फिर दर्द कम नहीं हो रहा है फिर फिर वैद्य के पास गए वैद्य ने दवा दिया है फिर दर्द कुछ कम हुआ हाँ मलने के लिए सरसों के तेल में कुछ जड़ी बूटी मिला कर के दिया और उसको मलने लगे फिर दर्द कम होना शुरू हुआ फिर धीरे धीरे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर के कम हो रहा है वैद्य ने फिर बोला कि फिर आइएगा हाँ फिर वैद्य के पास गए फिर दवा दिया खाए दवा खाने के बाद फिर भी दर्द कम नहीं हो रहा है फिर तिवारा बुलाया तो वैद्य ने फिर तीसरी बार गए फिर दर्द का दवा देने शुरू हुआ हाँ फिर जड़ी बूटी खाने के लिए दिया फिर भी नहीं दर्द कम हुआ फिर भी उसके बाद वैद्य ने एक दवा और दी मलने के लिए उसी से कुछ दर्द कम होना शुरू हो गया फिर एक पंद्रह बीस दिन लगातार उसको दवा मलता रह गया फिर दर्द कम होना शुरू हुआ